हा मां लखनऊ में लखनऊ जी रहंदड़ आहियां मां लखनऊ में इलाही सुठी रीति कला प्रदर्शनी में लखनऊ महोत्सव ॾाढो सुठो थींदो आहे हितां जो इन्ही में ॾाढो यूपी महोत्सव बि थींदो आहे लखनऊ में मतिलबु इन्ही में ॾाढा सुठा सुठा ॿाहिरियां जा उनो समाना मतिलबु एक्सपोर्ट करण लाइ ईंदा आहिनि सुठे सुठे खाधे जा सामान हूंदा आहिनि सुठे सुठे ऐं उन्ही में क्रोकरी हूंदी आहे ॿाहिरां जा सभु सामान ईंदा आहिनि ऐं सुठे सां असां उन खे इंजॉय करे पाईंदा आहियूं और इन्ही में खाइण जा बि सुठा आइटम हूंदा आहिनि ॿाहिरां जा ऐं ग़ालीचा ऐं ॿाहिरां जी चदरां मतिलबु जेका कश्मीरी शालियूं ईअं सभु उन्ही में सुठा सुठा स्टॉल लॻंदा आहिनि जंहिंमें की असां इंजॉय करे पाईंदा आहियूं और सुठा सुठा खाधे ऐं खाधे जा वेज नॉनवेज सुठा सुठा खाधे जा उन्ही में स्टॉल लॻल हूंदा आहिनि ऐं सुठा सुठा कला डांस ऐं डांस कथक कली डांस ऐं ख़ूब सुठे सुठे नमूने मतिलबु डांस उन्ही में कराईंदा आहिनि सुठे सुठे नमूने उन्ही खे मतिलबु एक्सपोस करण जी कोशिशि कंदा आहिनि मां उन्ही में इलाही इंजॉय कंदी आहियां